जय झूलेलाल भारत में जेको हैल्थ सिस्टम आहे उहो ॾाढो सुठो आहे अहिड़ी कोई ॻाल्हि न आहे हेड़ो ख़राब बि न आहे थोरी सी ज़रूरत आहे सुधार जी पर ठीकु आहे हले थो कम मतिलबु ॾाढी दिक़त नाहे अगरि वधीक वधीक वॾी वॾी बीमारियूं आहिनि त हुन जे लाइ माण्हुनि खे जेको अगरि वधीक प्रॉब्लम थी थी वञे पोइ ॿाहिरि थो वञण पए पर हिते बि ॾाढा सुठा सुठा डॉक्टर अची विया आहिनि त असां पंहिंजो इलाजु करे था सघऊं ऐं दिल्लीअ में त तमामु दिल्ली सरकार तमामु सुविधाऊं ॾेई रखियूं आहिनि असांखे जीअं जॻहि जॻहि ते हिते मोहल्ला क्लीनिक बि खुलियल आहे त मोहल्ला क्लीनिक में असां वञी करे कॾहिं बि असां सुबुह जो जैसे अठे वजे खां खुली वेंदो मोहल्ला क्लीनिक नवे वजे खां ऐं ॿारहें हिकु ताईं खुलियल हूंदो आहे त असां वञी करे उते पंहिंजो हैल्थ चैकअप त कराए सघऊं दवायूं बि असांखे फ्री मिलंदी हुई सभु कुझु फ्री में मिलंदो आहे सरकार सुठी मोहल्ला क्लीनिक ठाहे करे ग़रीबनि लाइ त ॾाढो सुठो कयो आहे पैसा बि न लॻंदा आहिनि त डॉक्टर सही ॾिसंदो आहे ऐं ऐं जॾहिं असांखे दवा किथो वठिणी हुजे त प्रधानमंत्री योजना आहे हुते हिकु प्रधानमंत्री खोलिया कंहिं मैडिकल कैमिस्ट वारी शॉप आहे शॉप आहे त हुते ॾाढी सुठियूं दवाई कम रेट ते मिली वेंदियूं आहिनि सभु अवेलेबल थी वेंदियूं आहिनि ऐं डो वा कि दिल्लीअ में त ॾाढा वॾा वॾा बि अस्पताल आहिनि सरकारी अस्पताल आहिनि एम्स बि आहे दिल्लीअ में त ॾाढो सुठो आहे हिते हैल्थ सिस्टम त